मारै मारै बुंनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनाया जोंथ' गोदो हाथ'फ्ला निसो बेब'हार खालायोमोन बेदर संबा नाफोर एवबा अर बारा जायोब्ला साराया खामथाबोमोन गोदो दा बे साराया खामथाबनायफोरखौ जोङो माजों मानजियोमोन गोदो हाथ'फ्लाजोंसो मानजियोमोन गोदोनि दिनाव साफोन गैयामोन ब्रास गैयामोन बे हाथ'फ्ला जोंनो जोङो जिगाबफोरजोंनो जिग' जिग' मानजिनानै जोंजासे मानजिबाय थानानै जों फोजोङोमोन आरो हांगार जोबजासे होमबासो साफा जायोमोन बेदर आरि संबाबोथ' नोङो अरा बारा होयोबा बा थाब थाव होयोबाबो अफार जायोबा अरा खामथाबजोबो बे बेदर संनाय सारायफोरखौबो जोङो गोदो नि दिनाव हाथ'फ्लाजोंसो मानजियोमोन हाथ'फ्ला जों जिगाबजों हाथ'फ्ला लानानै जिगाब लानानै जों बिजोंनो मानजिनानै बिजोंनो साफा खालायोमोन हांगार हांला बांसिनानो गोदोथ' गेस जों बेब'हार गैयामोन जों अरजोंसो बांसिन बेब'हार खालायोमोन दा अरजों बे हांगार हुंगार नांनायखौ जोङो हाथ'फ्लाजों जिगाब जों लानानै मानजिनानै फोसाबो मोन आरो गोदो साबुनबोथ' गैयामोन नालाय साबुनबो बाहाय नाङामोन बिफोरजोंनो जों फोसाबनानै बिजों नो साफा खालायजोबोमोन आरो दानि जुगाव साफोन आरि ओंखारबाय साखोन बेब'हार खालायबाय जोंथ' गोदो साफोन मोनाखै दा उन्दै समाव दासो बुरिदबनानै एसे साफोन आरि मोनबाय दा साफोननि बेब'हार जाबाय नालाय साफोनजोंनो फोसाबबाय दाना हाथ'फ्लाबो मोननो खम जालांबाय गेसनि बेब'हार जाबाय नालाय हाथ'फ्लाखौ मोननो थांला बारा साफोन जोंनो जों फोसाबनानै ब्रास आरिजों माबानानै मानजिनानै बेजोंनो फोजोंनानै साफा खालायोमोन आरो थोरसि लथा खास नि थोरसि लथायाबोथ' मानजिनाय जायाबा जाथि जुथि जोङा जोङा जायोना महरफ्रा समाया समाया नुयो बेखौबो जों गोदो खासनि बुस्थुखौबाबो साराय सुराय बिदिनो हाथ'फ्ला जों जिगाबजों मानजिबानो साफा जायोमोन गोदो साफोन नांलायामोन गोदो हाथ'फ्ला जों आराम मानजिबानो जिगाबफोरजों जिगाब गैयाबा जों औवा खाथियाव दंबा औवा बिलायजोंबो मानजियोमोन औवा बिलायजोंबो मानजियोमोन औवा बिलायजोंबो बिराथ मोजां जोङो सारायानो हक खास नि बुस्थुआनो हक माबा संनाय खावनाय खामथाबनाया हक बिराथ मोजां जोङो औवा बिलायजोंबो औवा बिलाया गोब्रा नालाय हाथ'फ्ला आराम मोनदो हाथ'फ्ला जों जिगाब औवा बिलायजों फुरा मानजियोमोन जों सोरनावबा थ' जिगाब थायाना जायहा खेथि मावग्रा बेनावसो जिगाब थायोमोन नालाय गोदो बिस औवा खाथियाव दंबा औवा जोंनो मानजियोमोन जोङो बिजोंनो आराम गोजों साफा जायोमोन नारेंखल बिलायजोंबो आरो बे बासेब बायदियावलाय माबा जालामा बायदि थायामोन होनबा बेजोंबो मानजियोमोन खाथि खाला फ्राव थायोना बिफांफ्रा बिजोंबो आराम जायोमोन गोदो माबा गैया नालाय जाब्रा जुब्रा माबा बायनाय हाथायनि गैया नालाय बेफोरखौनो नागिरनानै मानजिला बायोमोन जोङो फोसाबोमोन हाथफ्लाजों हाथ'फ्ला बै माबा नियाथ' बिराथ मोजां ना साल फोरनिया हाथ'फ्लाया बिराथ मोजां बेफोर जोंथ' साफा आराम जाथारो बिजोंनो फोजों जोबोमोन जों गोदो दानि जुगाव सो साफोन बेब'हार जाजोब्बाय नालाय गोदो नाङामोनहाय साफोन सुफोन बेफोरजोंनो साफा जायोमोन जोंना खथ'आराम सुयोमोन जों बेफोरजों नो जारौ जारौ जाथि जाथि जालायनाय गोजोंनो दानियासो साफोन नङाबानो खामानियाबो जाला जोंनो नांङा मोनहाय गोदो साफोन सुफोन बिजोंबा खथ'आराम मानजिना जाबोदों जों गोदो